हेलौ सार नों बे ह'टेलनिनो मेनेजार ना आंनो एसे जानायनि एसे लाहार फाहार खालामनो हागोन ना सारआ हायोब्ला आंनोहाय ओरैनो जाग्रा बेसाद लाबोदो चिकेन पक'रा ओमफ्राय ओरैनो दै लाबो दै ओमफ्राय म'म' ओरैनो खौ लाबनो हागोन ना सारआ रुम नाम्बारआ सेभेन जिर'

नांथ'ले सार जास्थ बेखौनो होफैलानो जाबाय जों सानैनि लाबोबानो जागोन सार जों सानै दङ नालाय औ नोंसोरो हायोब्ला थाइमआथ' दा नयथा जाबाय नयथा बिदिनो नयथा सरलिसफ्राव होफैदो औ औ ओहो जेबो नांले नोंथांआ होफैलानो जाबाय

औ जों सानैल' फैनाय जादों आरो औ औ औ बेखौल' बांद्राय जालाबो गेस जायो नालाय उदैफ्राबो बारा थिग गैया जोंहा ओंखायनो जा अर्दार खालामदों बेखौल' होफैब्लानो जाबाय औ औ दे दे सार